اُتّر پردیش میں ایسے بہت سارے تخلیقی اختراعی مركز ہیں جو تعلیم یا متعلقہ شعبوں كو مركوز ہیں مثلاً یونیورسٹیز ہیں جن میں سب سے مشہور و معروف یونیورسٹی آف الٰہ آباد ہے جسے ایک ٹائم پر لنڈن كی یونیورسٹی كے نام سے بھی جانا جاتا تھا یعنی آكسفورڈ كی یونیورسٹی كے نام سے جانا جاتا تھا اسی طرح سے آكاش انسٹیٹیوٹ ہے درشٹی انسٹیٹیوٹ ہے ان تمام شعبوں میں ان تمام مركز میں جو ہے اس تعلق سے گفتگو ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے لوگوں كو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں مركز ہیں تحقیقی اور اختراعی اختراعی مركز جن میں ان تعلق سے بات چیت ہوتی ہیں